جی ہاں ایل پی جی گیس سلینڈر کا استعمال کرتے وقت احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ آستگیر گیس ہے اور ذرا سی غفلت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی سلینڈر استعمال کرتے وقت درج ذیل حفاظتی تدابیر اختیار کی جانی چاہئیں استعمال سے پہلے کی احتیاطی تدابیر مصدقہ اسپلائر میں سلینڈر خریدیں ہمیشہ مستند اور لائسنس یافتہ کمپنی سے ہی سیل شدہ سلینڈر حاصل کریں ریگولیٹر اور نلی کی جانچ کریں اور کنیکشن بل بک درست اور لیک فری ہونی چاہیے نلی پر آئی سی آئی یا پی ایس آئی مارک ہونا بہتر ہے تاریخ چیک کریں سلینڈر پر درج ٹیسٹ ڈیٹ ضروری چیک کریں پرانا یا زائد المیعاد سلینڈر استعمال نہ کریں استعمال کے دوران حفاظتی تدابیر سلینڈر کو سیدھا رکھیں سلنڈر کو ہمیشہ سیدھا کھڑا رکھیں لیٹا ہوا یا الٹا سلینڈر خطرناک ہوتا ہے چولہا اور سلنڈر میں مناسب فاصلہ رکھیں چولہا سلنڈر سے کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ گرمی سلنڈر تک نہ پہنچے